सरकारके नीतिके प्रभाव पड़ि रहल अछि मधुबनी जिलाके विकासमे जकरा हमसभ मधुबनी पे पेन्टिंगके नामसँ जनैत छी मिथ मधुबनी पेन्टिंग भारतमे नहि पूरा विश्वमे एकटा ई अपन विशेष स्थान बना लेलकए जाहिमे बिहार सरकार काफी एहीठामक कलाकारकेँ सहयोग कऽ रहल छथि जाहिसँ कि स्थानीय कलाकार लोकनि जे छथि जेना सिक्की मौनी भेल पेन्टिंग भेल या अनेक तरहक सामान स्थानीय स्तरपर बनाओल जाइत अछि जकर कि जकरासँ एहिठामक लोक आय उत्पन्न आय अर्जन करैत छथि आमदनी होइत छनि आओर एहिठामक जे पेन्टिंगमे जे कलाकारसभ छथि तिनका बराबर जे हमसभ देख रहल छी आइ पाँच सात सालसँ हुनकासभकेँ पद्मश्री पद्म भूषण इत्यादि सभसँ सम्मानित कयल जाइत छनि जाहिसँ कि हमरा लोकनि गौरवान्वित होइत छी हाल फिलहालमे अररिया सङ्ग्राममे मिथिला हाट बनल अइ जाहिठाम एहिठामक जे स्थानीय निर्मित सामानसभ अछि से ओहिठाम जाइए ओहिठाम पर्य पर्यटक लोकनिके जुटान होइत अछि जे ओ सामानसभ ओहिठाम बिक्री होइत छैक जाहिसँ एहिठामक लोक अर्थ कमाइए आओर यश प्रतिष्ठा कमाइए